मां लिखण जे समय हमेशह डायरी खणी करे रखंदी आहियां पाण सां गॾु हुन खां पोइ ई लिखंदी आहियां त मूंखे लैपटॉप ते लिखिणो हुजे चाहे मूंखे मोबाइल लिखिणो हुजे या मूंखे डायरी में लिखिणो हुजे अधिकतर भाषा मां इंग्लिश हिंदी ऐं सिंधी में लिखंदी आहियां